हेलो हम अहाँके डेलीके पैसेन्जर छी आओर एखन हम अहाँके कम्पनी से कैब बुक करऽ चाहै छी कियाकि हमरा अपन परिवारकेँ साथ अपन मित्रकेँ साथ कतौ जेबाकेँ यऽ तऽ हम ई जानऽके चाहै छी कि जे हमरा जे अहाँके कम्पनीके द्वारा प्रोमो कोड मिलल यऽ तऽ ओहिके माध्यम से किछु छुट हमरा मिलतै कि नहि कियाकि छुट तऽ हमरा मिलबाके चाही कियाकि हम अहाँके डेली ग्राहक छी अगर डेली ग्राहकके अहाँ छुट नहि देबै तऽ ई केना हेतै छुट तऽ अहाँकेँ देबऽ पड़त